सिथ्ला सिबो न' सिबो गलि साफा खालामो बारि बाला हाग्रा एरलु एरला साफा सिबो नारेंखल हासिबजों न'खौ थुरि हासिबजों सिबो जोङो आरो थोरसि लथा साफा लाखियो दुगैयो लोबो गावबा गावनि देहाखौ साफा लानो थाखाय फिसा फिसौ थुखैयो सि जोम सुयो बेफोरनो जोंनि साफा बर'नि सिथ्लाखौ माला माला सिबो जों फुङाव खनसे सिबो सानसौफुआव खनसे सिबो मोनायाव खनसे सिबो बेजोंसो जोंना साफा सि जोम सुयो जों टाइम बाय टाइम दुगैयो जों हाग्रा बंग्रा एरलु एरला साफा खालामो जों सिखाजों दाबाजों एरलु एरला खदालजों सनो जोङो ओमफ्राय माथो मावबावनांगौ जोंलाय बर'आ बेनोसै खामानिया